अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए कई प अपने जीवन में यापन करने के लिए लोगों व्यक्ति को धंधा मतलब कोई भी काम चालू करना चाहिए जिसके लिए कई प्रकार रहते हैं जैसे कपड़े का धंधा और औषधि का व्यापार लोहे का व्यापार सिलाई का व्यापार कपड़े का व्यापार और फल फरूट का व्यापार और जैसे अन्य कई व्यापार जैसे गाँव कृषि ये अनाज का व्यापार हो गया सब्जियों का व्यापार हो गया और इलेक्ट्रोनिक चीज़ों का व्यापार हो गया यानी ख़ुद की एक ऐसी स्थे वो बनाने की ताकि अपनी एक महत्वपूर्ण जीवन यापन की एक एक जीवन व्यापर करने के लिए एक अपने ऊपर स्थिति बना लेना ये मैं इस श्रेणी से अपना जीवन व्यापन कर सकता हूँ कई प्रकार के होते हैं लोग अपने अपनी बा इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यापार करते हैं ताकि वह अपना जीवन सुखित समृद्धि के साथ जीवन व्यक्त कर सकें बाहर से कच्चा माल बुला कर बुलाना चाहिए ताकि हम यहाँ अपने दामों पर बेच सकें और कम दाम से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और अपनी एक पहचान बना सकें ताकि लोग व्यक्ति हमें पहचाने कि यह एक व्यापारी है जो कुछ किसी भी प्रकार की अपना काम करता है अपना लेन देन सही तरीके से चलाता है अपना लेवल अप करने के लिए के इंसान की एक स्टेटस होता है वो अपना स्टेटस दर्शा सके और अपना जीवनशैली को सुधार सके पहले से अपने जीवन शैली को उत्पन्न अभित सुखी और समृद्ध बना सके अपने घर का परिवार का परिजनों का सबका भरपूर्ण पोषण कर सकें ताकि व सुखी रहें समृद्ध रहें और उनकी जीवन में किसी प्रकार की भी दुविधा या दुख तकलीफ न आ पाए परिवार में धंधा करने से मतलब कोई भी व्यापार करने से यह व्यापार आगे पीढ़ियों तक चलता है जैसे पिता पिता का पुत्र करता हो और उसका पुत्र पढ़ता पढ़ता है और आगे तक चलती पीढ़ी दर पीढ़ी यह ये व्यापार चलता है और व्यापार शुरू करने के लिए अधिक पुनी होना की आवश्यकता पड़ती ही है ताकि आगे तक के लिए कोई दुर्घटना हो जाए तो बड़ी पूँजी अधिक पूँजी आपकी सहायता कर सके किसी भी दुविधा से आपको निकाल सके परिस्थितियों में सम्भाल सके ताकि आपका जीवन जो आप जीना चाहते हैं वह आपको मिल सके समृद्धि सुखी जीवन आपको प्राप्त हो सके